दाथ' जोंनिया बोथोरा फैलायबाय माला फोयो लाफा नै गाबोन फोगोन लाफा दुन्दिया फोयो लाफा फोयो आरो मुला मैद्रु जानो बेसर फोयो दुन्दिया फोयो सामब्राम गाइयो गोजा गाइयो गुफुर गाइयो आलु गाइयो आलुबो गाइयो औ माइ गायो गायनानै जायाबानो जों माखौ जानो माइ गायो आरो गायनांगौआथ' जोबा जोङो बोथोर लानानै नै दा आलु गायनाय फैबाय मुला बोथोरा नै दा थांनोसैलाय मुला जाबाय लाफा जाबाय थांनोसैलाय आरो दा नै जोंनि बोथोरा फैलायबाय आलु आलु गायनोसै बा सामब्राम गायनोसै सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा गायलांबाय थानोसै बायदिसिना मैगंखौ मा दं गायलांनोसै जानोसै आघोन मासआव दा ओंखाम गोरलै जानोसै आरो हानोसै बाख्रियाव सोनोसैलाय आरो बे खामानिया जोबबा जोंनि हालुवाना देमसि फुनाय बेसर फुनाय ओंखारहैलायबाय आरो बे जोबबा आरो माइ गायनाय आरो ओंखारफिनलायबाय हालुवानि खामानियानो जोबा सामफ्रामबो बायदिसिना आबाद मावनाय आबाद खालायनाय गायनायनि मावनायनि खामानियानो जोबा सामफ्रामबो आलु गायनायाथ' औ आलु गायनायाथ' बोथोरा फैबाय दा नै गायनोसैलाय गायबायबोआनो सोरबा सोरबा मुलाफ्राबो फोबाय दुन्दियाबो फोबाय लाफाबो फोबाय क'फिबो गायबाय औ सोरनाबा सोरनाबा मोनजाबावबायसो जोंना नै दासो मोनजाहां मोजाहां जादों बायनानैसो जागासिनो औ मोनजाथ'आखै जोंना एख्खे दुन्दिया फोबाय लाफा फोबाय आयौ मुला फोबाय बेसर फोबाय सामब्राम गोजा गायबाय सामब्राम गुफुर गायबाय क'फि गाइयो बिन गाइयो मेसेंनि गायनांगौआनो जोबा आयौ बिन गाइयो गरसि गाइयो मुला बेदर गिदिर गाइयो साइना मुला फोयो मा मा बायदिसिना मैगंखौनो जोङो गायनानै जायो खिन्थाख'नोसो हाया आरो नै बोथोर फैलायबाय माइ मारा होनोसैलाय सिथ्ला सिबनाय माइ सिथुमनाय खामानिया जोबलालाय अखा नायबानो बेनो अखा नायबानो बेनो आरो बाख्रियाव सोनानै लानाय जोबनाय बे खामानिया जोबबाथाय हालुवाफोरना बे देमसि फुनाय ओंखारलायबाय बेसर फुनाय ओंखारलायबाय आरो बे जोबबा सानबा गोलाव फैसैलाय आरो नै हालुवाना गोदोथ' आसु दंमोन दा आसु गैला आसु फोनाय बोथोरा फैलायबायमोन आरो बेखौ आं खिन्थानाय जायो गोदोनि खामानिखौ आसु जोबबाथाय जोबनो गैयै खामानि जायो हालुवाफोरना आरो माइसालि खोथिया फोनाय ओंखारलायबाय खोथिया फोनोसैलाय गायनोसैलाय जोङो अ'खाखौ अ'खा होनालासे गायो बारखौबो बार गिबाबो ग'वा जोङो गाइयो ज' ज' मावो ज' ज' जानाय लोंनायबाबो साहा बायदिसिना फिथा बा हाथाइनि मुवा बायनानै जोङो ज' ज' गायो ज' ज' मावो ज' ज' जायो